हम ने किसी को उपहार के लिए या फिर किसी का जन्मदिन हो उसको अगर उसका कविता में इंटरेस्ट है तो उसके लिए एक गध कविता लिखी जो ना ज़्यादा लंबी थी और ना ज़्यादा छोटी मीडियम साइज कविता थी जिसे पढ़ कर जिसे असानी से पढ़ा और समझा जा सकता है इसे लिख के और पढ़ के हमे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिला और उसको गिफ्ट किया तो उसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा